हेलो हेलो हेलो

हेलो हाँ हमको जेवर खरीदना है क्या दाम है सोना का

में लेंगे किलो सोना लेंगे एक भरी लेंगे कितना बोले दस हज़ार तो उसमें कुछ उधार लेना है मेरा नाम है रंजन देवी घर है मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट है जो उधार दीजिएगा तो दो भरी सोना लेंगे सारा ऐड्रेस लिख लीजिए डिस्ट्रिक्ट है मधेपुरा क्या बोले ठीक ठीक है देंगे कब आ जाएंगे सोना सोना खरीदने ये बोलते हैं कब आएंगे खरीदने हेलो कब आएंगे खरीदने ठीक है र् रखते हैं